असांजे राज्य में जेके त्योहार मल्हाया वेंदा आहिनि हिंदुनि जा उहे तव्हांजी दीवाली होली संक्रांत लोहड़ी रक्षाबंधन मतलबु इहे त्योहार त आहिनि ई आहिनि हुन खां पोइ असांजे सिंधियुनि जा जेके त्योहार आहिनि हुन में आहे जी थधि वॾी थधिड़ी नंढी थधिड़ी नाग पंचमी उहो हर कोई जंहिंखे जेको त्योहार मल्हाइणो हूंदो आहिनि कंहिं त कोई थधिड़ियूं पचाईंदा आहिनि गोगो बि पचाईंदा आहिनि की वॾी थधिड़ी ख़ाली पचाईंदा आहिनि असांजा माता जी हुआ उहे त वॾी थधिड़ी पचाईंदा त असां बि वॾी थधिड़ी पचाईंदा आहियूं ऐं हुन खां पोइ जीअं चालीहो झूलेलाल जो उहो त असांजो पतो अथव तव्हां सभिनिनि सिंधियुनि खे पतो ई हूंदो त चालीहे जी ॾाढी मानता छो जो झूलेलाल जा पुॼारी आहियूं असां बि ख़ुदि असांजा माता जी पिता जी झूलेलाल जा पुॼारी हुआ त असां बि झूलेलाल खे ॾाढो मञंदा आहियूं लाल सांईअ खे ॾाढो मञंदा आहियूं चेटीचंड बि मल्हायो वेंदो आहे असांजे हिन में सिंधियुनि में ऐं थधि टीजिड़ी बि असांजे सावण जे महीने में टीजिड़ी ईंदी आहे त लेडीज़ जेके बि शादी शुदा आहिनि तक़रीबनि पंहिंजे सुहाॻ जी रक्षा लाइ टीजिड़ी जो व्रित ज़रूरु रखंदियूं आहिनि ऐं पे हिन में ॿियो जेको आहे ॿियनि इन्हनि में पंजाबिनि में करवा चौथ जो त्योहार ईंदो आहे त उहो बि पंहिंजे तरीक़े सां ज़रूरु निभाईंदा आहिनि बाक़ी त्योहार त इहे ई आहिनि हर कोई वॾी वॾी एकादसी ऐं हुन खां पोइ गुरु नानक बरडे ईंदो आहे उहो त सभु मतलबु हर कोई कंदो आहे भॻवानजे तरफ़ त हर कोई झुकंदो आहे बाक़ी इयो ई आहे कि त्योहार आहिनि जेके हर कोई पंहिंजे नियम सां निभाईंदो आहे ऐं अॻिते बि निभाईंदा अचनि त ॾाढो सुठो ई आहे